ایک زمانہ تھا جب بڑے بڑے فون نئے نئے نکلے تھے جب میں سیلفی فرسٹ ٹائم جب لیا میں نے فوٹو جینس پہ ایک ٹی شرٹ کے اوپر جب لیا فوٹو میں اتنی بہترین آئی تھی اتنی بہترین آئی تھی فوٹو وہ فوٹو آج تک بھی اٹھا کے رکھا میں وہ فوٹو دیکھ کے جب میری شادی کے لیے انگیجمینٹ کے لیے بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے تو یہ فوٹو دینے کے بعد بھی امیڈیٹ امیڈیٹ اکسیپٹ کر لیا میرے کو آپ کی دعا سے ابھی بھی الحمد للّٰہ بہت اسمارٹ ہوں میں بھی ابھی بھی آفرس آتے میرے کو لیکن میں وہ چیزوں کے پیچھے میں نہیں جاتا کیونکہ میں اب فیملی والا ہو گیا ہوں بہت اچھے فوٹوز آئے تھے وہ زمانے میں بول تو ابھی نائنٹین نائنٹی تھری نائنٹی ٹو کی بات بتا رہا ہوں میں الحمد للّٰہ بہت اچّھی فوٹو آئے ہیں بہت اچّھی چیز تھی وہ بولے تو ابھی بھی لوگوں دیکھتے رہے تو تعریف پہ تعریف کرتے جیم وغیرہ کر کے ایکسرسائز وغیرہ کر کے سکس پیک سیون پیک جو بنانے کا ہے وہ بنا کے کر کے پورے شولڈرس وغیرہ اچھی طریقے سے بنا کے ہپس وغیرہ اچھے بنا کے ہر چیز اچھے بنا کے فوٹوز لیتا ہوں میں لیکن بہت بہترین آتے فوٹوز میرے بھی